पंहिंजे बारे में असांखे थोरो ॿुधाए मां राजकोट जी आहियां अना मुंहिंजा नानाणा बि राजकोट जा ई आहिनि असां सभु नानो नानी ममी पपा सभु गॾु मिली करे रहंदा आहियूं मुंहिंजी नानी असांखे सुठी तरह रखंदी बि आहे हुननि छुटियुनि में असां घुमण बि वेंदा आहियूं अना हुते असांखे नानी सुठी सुठी आइटम बि खाराईंदी आहे मुंहिंजी नानी जे हथ जो सीरो सुठो लॻंदो आहे असांखे अनो असांखे खाराईंदी बि आहे असां टे भाउर आहियूं अना ॿ भेनरूं आहियूं मुंहिंजी भेण जी बि शादी थी वई आहे मुंहिंजे भाउरनि जी बि शादी थी वई आहे असां सभु घुमण वेंदा आहियूं मुंहिंजा मामा आहिनि चारि मामा आहिनि अना मामी बि आहे मामी सभु सुठियूं आहिनि असांखे सुठी तरह रखंदियूं आहे

पोइ असां स्कूल में वियासीं स्कूल में बि असां जाम एन्जॉय कयो सभु कयो असांजो कुझु बि स्कूल में हूंदो हुओ पिकनिक जो त हुते गॾु साहेड़ियूं घुमण बि वेंदा हुआसीं असां ॾाढो मज़ो ईंदो हुओ नंढेप नंढे नंढिपण में इलाही सुठो सुठो असां एन्जॉय बि कयो हुन लाइ मज़ो बि आहियो अना मुंहिंजी शादी नंढे हूंदे ई थी वई हुई त असां मूंखे ॿ ॿार बि आहिनि अना मुंहिंजा हसबैंड बि इलाही सुठा आहिनि अना मुंहिंजी लाइफ इलाही सुठी तरह वेन वञे पईं त असांखे इलाही एन्जॉय ऐं हींअर बि असां इलाही एन्जॉय कंदा आहियूं असांजी लाइफ में अना मुंहिंजा ॿार कंहिं स्कूल में बि कुझु दिक़त हूंदी आहे त उहे पुछंदा आहिनि की ममी असांखे कुझु दिक़त आहे त तू मूंखे कुझु ॿुधाए की इहा प्रोब्लम आहे त मूंखे ॿुधाए त असां हुननि पोइ कोई कुझु बि ॿारनि जी दिलि थींदी आहे खाइण जी त ॿार चवंदा आहिनि कि ममी मूंखे अॼु ई खाइणो आहे त मां उनखे ठाहे बि ॾींदी आहियां मूं माना जेको बि चवंदा आहिनि उहो ठाहे बि ॾींदी अने उहे चवंदा आहिनि कि ना ममी ॾाढो सुठो ठहियो आहे ॿे दफ़ो ज़रूर ठाइजो अना मुंहिंजा ॾाॾा ॾाॾी बि इलाही सुठा हुआ अना मुंहिंजा चाचा चाची बि इलाही सुठा आहिनि हुननि खे बि असां उन चाचा त इलाही मूंखे नंढे हूंदे ई इलाही सुठी तरह रखंदा हुआ ना चाचा बि अना चाची बि सुठी आहे हिन जा ॿ ॿार आहिनि उहे बि इलाही सुठा आहिनि सुठे नमूने सां मूंखे सुठो सुठो कुझु बि चवंदी आहियां त उहो उन टाइम ते उहा हाज़िर करे रखंदा आहिनि मुंहिंजे लाइ अना मुंहिंजी चाची इलाही सुठी आहे त उ कुझु बि असां चवंदा आहियूं की इहा चाची खाइण जी दिलि थी आहे त उहा तुरंत घुराए करे खाराईंदी बि आहे ऐं हिते बि ससु सहुरा बि इलाही सुठा आहिनि ॾेर बि सुठो आहे अलाई अना उहो बि जेको बि भइया जेको बि घुराईंदा आहियूं असांखे दिलि सां खाराईंदा बि आहिनि अना हीअं मुंहिंजो घोट बि इलाही सुठो आहे अना मुंहिंजा ॿ ॿार बि इलाही सुठो आहिनि उहे परेशान बि न कंदा आहिनि एतिरो अना पढ़ाई में बि इलाही सुठी तरह सां ध्यानु ॾींदा आहिनि